आमचो काणकोण तालुको गोंयचो शेवटचो तालुको जावन आसा आनी एक ग्रामीण वाठार जाल्ले कारणान आमच्या काणकोण भागांत खूब अश्यो समस्या ज्यो आसा त्यो अजून आसात काणकोणचे जे काणकोणची जी हॉस्पिटल आसात किंवां काणकोणची फार्मींग आसा म्हणजे जेका आमी शेती म्हणटात किंवां पिवपाच्या उदकाची कॉलिटी जी आसा ती सुदारीत जावपाची अत्यंत गरज आसा कारण काणकोण हो एक खूब एका पद्दतीन आमी म्हणपाक शकता की आजून पर्यंत काणकोणांक जितली उदरगत जावपाक जाय तितली अजून जाल्ली ना काणकोणांत एकच हेल्थ सेंन्टर आसा आनी त्या हेल्थ सेंन्टरांत म्हणजे भलायकी केंद्रां मदीं जितल्यो लोकांक गरज आसा तितली वखदां आजून थंय एवेलेबल लोकांक मेळना किंवां थंय जितले डॉक्टर्स आसपाक जाय किंवां लोकांक गेलें की प्रत्येक दुयेंसांचे थंय कितें तरी उपचार थंय मेळटले अशेंय बीन थंय फेसिलिटी ज्यो आसात त्यो आजून पर्यंत तरी एवेलेबल ना म्हणून लोकांक खूब अशें प्रॉब्लम्स जे आसा ते प्रॉब्लेमाच्या मुखार लोकांक वचपाक पडटा जर एकादे कितें तरी मोटो मोटे दुयेंस जालें किंवां अचानक कोणाक तरी कितें जालें जाल्यार तेकां काणकोण साकून मडगांव किंवां पणजी तेकां व्हरपाक पडटा आनी ही एक खूब वायट गोश्ट जावन आसा कारण काणकोण साकून मडगांव किंवां पणजे पावता पर्यंत पस्तीस मडगांव पस्तीस किलो मिटर आसा किंवां पणजी तशेंच सत्तर किलो मिटर आसा इतले पयस एकादो पेशंट पावता म्हळ्यार कांय वेळार तेजो तेका मृत्यू सुद्दां येवक शकता म्हणजे हाजे कारण ह्या कारणांक लागून काही गोश्टी ज्यो आसा हेल्थाच्या बाबतींत सुदारपाचे खूब अत्यंत गरज आसा त्याच बरोबर काणकोणाक जे फार्मींग जे चलता शेतकरी जे आसात ते आयज खंय तरी तांणे शेती करपाचे कमी करपाची प्रमाण जे आसा ते वाडत आसा शेती ताचे फाटले एक कारण म्हणजे हांव प्रशासन म्हणटा कारण प्रशासनान जे जितले तेंका शेतीच्या बदलांक तेंका वेगवेगळ्यो गोश्टी ज्यो दिवपाची गरज आसा तांका आर्थीक मदत जावं किंवां जी तांच्या धान्याची किंमत जी आसा तेंका वाडोवन दिवपाक जाय उदारणांत काजू आसा काजूंक जशीं रेट जी आसा ती दिवपाक जाय म्हणजे किंमत तांका शेतकऱ्यांक दिवपाक जाय तशें सरकार तेंका किंमत थारावन दिना जेणे करून जे लोक आसात तेंकां खूब त्रास सोंसपाक पडटा आनी इतलें त्रास काडून जे धंदो जे ते करतात ते धंदो तांचो खंय तरी फुकट वता अशें तांकां दिसता कारण त्रास काडप त्या शेतकऱ्यांनी आनी कोण तरी दुसरो तिसरो ताचो खूब फायदो घेवन वता आनी जो खरें त्रास काडटा तेका तेचो फायदो जायना हाचे कारणांक लागून लोकांक जे आसा ते खूब त्रास जे आसा तें सोंसपाक पडटात शेतीच्या बाबतींत जर पळोवपाक गेले जाल्यार शेती मदीं प्रशासन जे आसा म्हणजे पयलीचें पयली काही वर्सां पयलीं सप्सिडी वगैरे तेंकां मेळटाली जेणे करून तेंकां शेती करपा खातीर मशीन्स जी आसात ती तेंकां बरी मशीन्स स्वस्त दरांत मेळटालीं पूण हालींच्या काळांत ती सप्सिडी बंद केल्ल्या कारणान लोकांक शेती करपाक खूब त्रास जावपाक लागला म्हणजे लोकांक जे सादारण शेत करून आपलें पोट भरता तांच्यानी मशिनां घेवप हे खंयचे तांचे खातीर शक्य जायना किंवां वेगवेगळीं खतां विकती घेवप हे तांचे खातीर शक्य जायना जर तेंकां ते शक्य जावपाक जाय जाल्यार सरकारान तेंच्या धान्यांची तेंकां तितली किंमत दिवपाक जाय किंवां ज्यो काजू ज्यो आसात किंवां इतर उद्द्योग जे ते शेतींतल्यान ते करतात ताचे खातीर तेंका योग्य ती किंमत जर तेंका दिली योग्य ते पयशें जर ताज्या बदलांक जर दिलें जाल्यार ते शेतकऱ्याची उदरगत जातली किंवां ते बरें तरेन आपली शेती जी आसा ती करपाक शकतलें लोकांक बरें तरेचे अन्य धान्य जे आसा ते लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न जो आसा तो तांचो सदांच आसतलो तर अश्यो काही गोश्टी ज्यो आसात सरकारान अत्यंत लक्षपुर्वक करपाची खूब गरज आसा आणखी एक गोश्ट म्हणजे उदकाची क्वोलिटी काणकोणांत दोन डेमां आसात म्हणजे एक जे आसा ते फाटले चाळीस तें पन्नास वर्सा जाली चापोली हांगा एक धरण बांदलेले आसा किंवां आता एक नवीनच धरण जे जालां ते म्हणजे गावणे गांवडोंगरी हांगा जेन्ना गावणे गांवडोंगरी हांगा धरण जेन्ना जालें तो स्ट्रक्चर बांदलो गेलो पूण त्या धरणाच्या उदकां उदकांचो वापर जो आसा आजून पर्यंत केलो वचना आता फाटलीं सात तें आठ वर्सां किंवां ताचे पेक्षा चड वर्सां जाल्ली आसतली की हें धरण फक्त बांदून दवरलेले आसा ते धरणाचो एक्कय मनशाक उपयोग जो आसा तो जायना कारण योग्य आजून सुविधा लोकां पर्यंत ते पायपाच्या रुपान ते उदक लेकांच्या घरांत पावप ही कामां जी आसा ती आजून पर्यंत तरी प्रशासनांन जी आसा ती करपाक सुरवात केली ना आनी जेन्ना हे अश्यो गोश्टी जेन्ना जायनात तेन्ना खंय तरी उदक जे आसा ते लोकां पर्यंत पावना आनी मे म्हयन्या सारक्या एप्रील मार्च अशें जे म्हयने जे आसात तेन्ना लोकांक खूब अशें उदकांचे त्रास जे आसात तें कळकळीन सोंसपाक पडटात आनी लोकांक अशें जेन्ना त्रास जातात तेन्ना कितें करूं कितें नाका म्हणजे काही वेळां तेंका टेंन्कर घेवन वचून उदक पावयतात पूण तें उदक सुद्दां तें लोकांक पावना किंवां तें खावपाची तें उदक पिवपाची क्वॉलिटी तितली बरी आसना म्हणजे अश्यो वेगवेगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो लोकांक फेस करपाक पडटा जेणे करून लोकांक त्रास म्हणजे उदकाचेय बाबतींत किंवां शेतांचेय बाबतींत किंवां आरोग्याच्या फेसिलिटिच्या बाबतींत लोकांक त्रास सोंसपाक पडटा जेन्ना उदक ही एक मुलभूत गरज तेन्ना तीच गरज जर लोकांक सारकीं तरेन पावना किंवां तीच गरज जी आसा ती सगळ्या वाठारांनीं लोकांक पावना तेन्ना खंय तरी आरोग्याची त्रास जे आसा ते लोकांक जावपाक सुरवात जाता आनी जेणे करून खंय तरी परत एकदां आरोग्या खातें जे आसा ताचेर सुद्दां एक ताण जो आसा तो वाडटा म्हणजे हें उदक किंवां हे ह्यो गोश्टी ज्यो आसात जर सारक्यो जाल्यो जाल्यार हे खंय तरी कमी जातलें अशें म्हाका दिसता